بھارت کی راج نیتی پرانی سویدھان کی طرح کاریہ کرتی ہے بھارت میں ہر طرح کی فریڈم ہے مسلم لوگوں کو بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کچھ کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا اور ہندو لوگ بھی اپنے دھرم میں سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی طرح کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی بھی انہیں نہیں روکتا اور ہندو لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی اردو اسلام بہت پسند ہے مجھے اور جماعت میں جانے سے دین پھیلتا ہے اور مجھے ان سے ملنے کا موقع ملے تو میں کہوں گی کہ اسلام کو اور پھیلائیں اور فریڈم کے بارے میں کہوں گی کہ ان سب سے ملنے کا موقع ملے تو میں بولوں گی کہ ہمارے دیش میں صاف صفائی کی کا بھی پرابلم ہے انہیں دور کریں